कल में थोआड़ी कैब अजैंसी दा कैब मंगवाई ही मेरी बारां बजे दी फलाईट ही ते में बारा बज़े उत्थैं पुज्जना हा लेकिन साढ़ै रिश्तेदारैं दै कुसे दी मौत होई गेई ते में उत्थै जाना पेईया ते में ते जेह्ड़ी में थोआड़ी कैब कीती दी ओह् में कैंसल करी ओड़ी ते ओह्दै आस्तै पैह्लैं में पैसे देई ओड़े दे हे ते पैसे में पंजी सौ रपेआ दित्ते दा हा पैह्लें दा ई ते में चाह्न्नी कि ओह् तुस पैसे मिगी बापस देई ओड़ो क्यों में जेह्ड़ी कैब तुआढ़ी ही ओह् कैंसल करी ओड़ी ही ते में ते में बस इही चाह्न्नी में जिन्ने बी पैसे दित्ते दे हे पंजी सौ रपेआ त् तुस ओह् मिगी बापस देई ओड़ो क्योंकि में कैब तुआढ़ी ही ओह् कैंसल करी ओड़ी ही ते जेह्ड़े पैसे दित्ते दे हे अड़बांस तुसेंगी ते ओही ही मिकी बापस मेरे आ जान मेरे अकाउंट बिच्च बस इन्ना गै में चाह्न्नी कि मेरे पैसे बापस खात्ते बिच्च पाई ओड़ो